हैल्लो हां जी कुन्न रमन बोला दे अच्छा अच्छा रमन जी में थुआढ़ा टीचर बोला ना में हां जी होर केह् हाल चाल ऐ ठीक हो अच्छा अच्छा होर पुत्तर जी केह् करा ने अजकल्ल हैं अच्छा गाईड़ तुसें गी इ'यै चीज आक्खा ना अगर तुसें जाना अपनी एह्ड़ी फील्ड च समूकर शमूकर जेकर दिक्खनी तुसें ते कोई बैल्ट फोरस च चली जाओ जां फिर टीचिंग करी लैओ अपने करियर दे रिलेटिड़ जो तुआनूं स्हेई लग्गा दा ओह् चीज करी लैओ क्योंकि बाह्रमीं हून पढ़ी लेई ऐ हून अग्गें तुसें फ्री रौंह्ना ऐ जेकर तुसें कालेज़ कंपलीट ग्रैजुएशन करनी ऐ ते ठीक ऐ फैमली दा स्पोट रोआ दा तोआनू पढ़ाई च जां नेईं हां जी हां जी कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी साढ़ी तरफा दा जेह्ड़ी बी तुआनूं जरूरत बनग अस तुआढ़ी पूरी हैल्प करगे ते तुस अपने जित्थै बी तुआढ़ा मन करै जेह्ड़ी फील्ड च जो तुआढ़ा मन करा दा जाने च तां तुस नौकरी जेह्दे च लैना चांह्ने आं साढ़ी तरफा तुआनूं पूरा स्पोट रौह्ग साढ़ी तरफा दा बच्चे टैंशन निं लैनी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ पुत्तर जी ओके ठीक ऐ